अ नोंथां दे माब्रै खबर दङ मोजाङानो नोंहालाय अके दे औ दे दे दे सोंलाय नों औ इन्टारनेसनेल बाउण्डारिनिखौथ' आंबो मोजां मिथिजोबा थेवब्लाबो आं जेसेबांखिनि मिथियो एसे नोंनो थाखाय एसे सहाय जाबाय बायगोन नामा आं बेखौनो खोन्थानोसै नामा मोजां मा हा मानिथो नांगौ जाखो नोंनोलाय

आंबो ओरैनो लेखाफोरावलाय एसे मोन्दोंमोनलै आगोलाव कलेज लेबेलावल' बेखौ माने ओरै साहाथिंथ' जेनेबा जोंना थाबाय भुटान भुटान सिमा सेर जिहेथु बे आलादा रायजो आलादा हादरावनो गोलैबाय आंनियावबो मोनसे साइड जोंहा ओरैहाय दङ बरमा दङ बांग्लादेशबो दङ फारसेथिं आरो बिथिंहाय ओरैहाय बांग्लादेशजों नांजाबलायनाय खोलाहा खोलाहाथ' बांग्लादेश नांजाबबाय थिक ओरै सा सानजाहाथ' जों मोनलायबाय बरमा थिक ओरै अरुनाचल बारनानैथ' जों मोनबावबाय आरो साहाथिंनो जोंहा गिदिर मोनसे चाइना चाइनायावथ' अरुनाचलखिनियानो जथेस्थ' साग्लोबनानै दङ अरुनाचलआथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां माने हाजोआरि हाजोआरि औ औ बाउण्डारि दं स्टेट बाउण्डारि जोङो सेयार खालामदों बे बेबस्थायै आरोबाव बिसोर थेवब्लाबो ओरै चाइनानि उटपाटबो गोलैनानै दंबावो चाइनाजों बाउण्डारि ओमफ्राय ओरैहाय जोंना बांग्लादेश बांग्लादेशजोंबो मोनसे गिलुबालु बेबो बाउण्डारिया मोजां नङा जायनि कारनाव दिनै जोंनाव जथेस्त'खिनि बांग्लादेशि हाबनो हानाय लामाया दासिमबो खुलायैनो दङ फारसेथिंफ्रायलाय जों सेभ किन्तु सेभसो बुङो किन्तु बेराफार मोजां माबायै नायनो थाङोब्ला सिं सिंजों थिक नङा ओरैहाय वेस्त बेंगलजों बांग्लादेशजों इसे नांजाबलायनाय दंबावो बिजों वेस्त बेंगलाव हाबनानै वेस्त बेंगलनि जानानै जोंनि आसामावबो हाबफैबावनो हायो बांग्लादेशिया बेबायदिफोर दङ लोगोसे जोंना रायजो सालायनाय बिफोर थिक जायिआवनो बेबायदि सुबिदाया मोन्दों जोंना रायजोआरि आरि सरकारा माने गोरा जायोमोनब्ला बेफोरखौबो जों होबथानो हानायाव एसे मा जागौमोन बाउण्डारिया दा जों बेव जोनोम जानानै बिसिबां फिसा हादरसायाव जोनोम जानानै जों गाव गावनो न' लुनोनो जायगायानो थोआ थोआसो जालांनो हमहांदोसो माथो लामाफ्राथ' सेबजुबलांबाय

अह दा आरोबाव मा सोलायगोन औ अके दे मालाबा मोजाङै लोगो मोननानै रायलायनोसै दे अके दे हामबायसै दे दोननोसै ओ